سستی نقل و حمل تک رسائی کی کمی نے قریبی شہروں یا قصبوں میں صحت کی دیکھ بھال تعلیم یا ملازمت کے موقعے تلاش کرنے کے لوگوں کی صلاحیتوں کو بہت متاثر کیا ہے سستی نقل و حمل نہ ہونے کا کارن وہ شہروں کے اندر اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا پاتے ہیں وہاں پہ ان کو جانے کے لیے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنا علاج کرانے کے لیے بیماری ہوتے ہیں وہ تو نہیں جا پاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی سادھن نہیں ہوتا جانے کے لیے اس وجہ سے انہیں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پلس سستی نقل و حمل نہ ہونے کے کارن وہ اپنے آس پاس کے شہروں میں روزی روزگار کے لیے بھی نہیں جا پاتے ہیں ان کے جانے آنے کا بہت پریشانی ہوتا ہے تو سستی نقل و حمل نہ ہونے کے کارن یہ ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں انہیں بہت ساری دقتیں ہوتی پیش آتی ہے انہیں وہ نہیں جا پاتے ہیں شہروں کے شہروں میں نہیں جا پاتے ہیں وہ